आङो दाखालि मोनसे जुथा बायदोंमोन बे जुथाया गोजा खालारनिमोन बे जुथाया गाननो थाखाय जोबोद मोजां आरो नायनाय मडेल फेसनफ्राबो जोबोद मोजां बेनि थाखायनो आं बिखौ द'जौ रां होनानै गंसे बाजाराव फैनाय द'खानाव बायदोंमोन आं बे जुथाखौ बाहायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बे जुथाया गाननो थाबायनो जोबोद मोजां रेजें थाबायनो थाखाय खारनो थाखायबो जोबोद मोजां